हांगा हय हांगा खुबश्यो रेड्यांच्यो झगड्यो आनी कोम्यांच्यो झगड्यो जातात आनी हें पळोवपाक खुबश्यो लोगूय वयतात तांकां हे सगळें पळोवन उमेद येता पूण म्हाका दिसता हें सगळें सारकें न्हय किद्याक म्हटल्यार हें सगळे झगड्यो करतना ते रेड्यांच्यो जावं कोम्यांच्यो जावं खूब तांकां त्रास जाता जशें की झगड झगडतना तांकां एकमेकांचीं शिंगां लागता जावं एकमेकांची चोंची लागता तेंकां खूब त्रास जाता आनी आमी तेंचे हें पळोवन मार झगड्यो पळोवन आमी खूश जाता म्हाका दिसता की हें सगळें सारकें न्हय कित्याक म्हटल्यार आमी इतलें शिकलेलीं जावं जर आमकां दुसऱ्यां दुसऱ्यांक दूख दिता तें पळोवन आमकां खुशी मेळटा जाल्यार आमच्या शिक्षणाचें खरेंच म्हटल्यार कांयच फायदो ना आनी हांव मागतां गोवोरमेंटा कडेन की तांच्यांनी जावन ह्या सगळ्यांचेर रोक लावचो आनी एक कडक सामको कायदो घालचो लोकांचेर आनी आनी लोकांनी आपूण जावन हे सगळे थारोवचे अशें हांव मागतां